कुछ साल पहले के पुराने मोबाइलों और आज के स्मार्टफोनों में काफ़ी अंतर है पहले ज़माने में मोबाइल का हम ज़्यादा महत्त्व नहीं था मोबाइल कम उपयोग आता था मोबाइल का ज़्यादा जा कम मात्रा में मोबाइल थे लोगों के पास वो राज्य के युग में मोबाइल बहुत इम्पोर्टेन्ट हो गया है सभी कार्य मोबाइल के द्वारा किया जाता है पहले मोबाइल हैंक वो होकर चलते थे नेटवर्क नहीं मिलते थे बात अच्छे से नहीं हो पाती थी और पहले बटन वाले मोबाइल चला करते थे सेलफोन केवल एक ही टेलीफ़ोन हैं जिसके लिए हैडलाइन कनेक्सन की आवश्यकता नहीं होती थी उपयोगकर्ता फ़ोन कॉल प्राप्त करते थे सिर्फ़ बातें होती थी पहले के मोबा में इस्मार्टफ़ोन का मतलब अलग अलग तरह के काम करने में सक्षम है जिसको स्मार्ट का दर्जा दिया जा सकता है जिसमें फ़ोटो खींचना मेल भेजना मेल भेजना वीडियो देखना शामिल है स्मार्टफ़ोन अलग अलग कम्पनी के भी होते हैं और फ़ोन पर गैम भी खेलते पहले के मोबाइलों में ज़्यादातर सिर्फ़ बातें होती थी गैम खेला करते थे पुराने मोबाइल छोटे स बटन वाले होत होया करते थे फ़ोन पर गेम खेलें सें बैंट्री बहुत जल्दी खराब हो जाती थी खर्च होती थी और ऐसे कई बार काम के बीच रुकावट भी बहुत आती थी मोबाइल हैंग मारने लगता था नेटवर्क की स्लो चलता था कभी कभी मिलता भी नहीं था बात ही नहीं हो पाती थी पर आज के इस्मार्टफोन में बहुत तरक्की मिली ज़्यादातर काम इस्मार्टफोन के द्वारा किया जाता है कुछ भी काम हो पहले बहुत समय लगता था अब तो हर चीज़ ऑनलाइन होती है फ़ोन के द्वारा फ़ोन से बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं और होती भी जा रही हैं दिन पर दिन तरक्की कर रहा है इस्मार्टफोन इस्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है उसके द्वारा सभी काम होते हैं मैं जीउ सीम का उपयोग करती हूँ और मेरा डेटा पैक डेटा पैक पर हर महीना तीन सौ रुपीज़ पैसा खर्च होता है और मेरा अनलिमिटेड ड डेटा चलता है वह ज़्यादा हैंग नहीं मारता मोबाइल और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मोबाइल के द्वारा और मैं सब कुछ करती हूँ मोबाइल से वीडियो गैम पिच्चर लेना पढ़ाई करना कुछ भी का अस हो वो वह सरल कर देता है कुछ कोश्चन हो तो सॉल्व कर देता है मोबाइल

मोबाइल बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हो चुका है आज के युग में पहले के जमाने में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था मोबाइल आज के युग में सभी के पास है छोटे से बड़ा तक सब मोबाइल रखता है सबको पता है मोबाइल क्या होता है